चारि हज़ार पंज सौ छह हज़ार सत सौ पंजाह टे हज़ार ॿ सौ टीह चारि हज़ार टे सौ टेटींह पंज हज़ार